आउ बैठु दै छियै चाय एक कप चाय लेबै ठीक छै हैया बनबै छी दै छी जा पहिले पहिले अच्छा पहिले बेर मधुबनी स्टेशन पर आयल रहियै तऽ नहि छलै ई सभ हँ नहि छलै हन इहा बनलै हन अखने छओ महीना पहिले सरकार तरफसॅं है या बनलै हन मिथिलाके मतलब मधुबनी जे हमर मिथिलामे पड़ैया आ ई मिथिला पेन्टिंग जे छै मिथिलेमे मिथिला के पहचान भेलै इ पेन्टिंग सभसँ सुन्दर लागै छै तऽ सरकार तरफसँ हैया बनलनि हँ एहिबेर सरकार बनेलखिन हँ मिथिला पेन्टिंग बहुत मतलब जगह जगह सॅं आयल छलखिन कार्यकर्ता सभ तऽ ईयाह देवाल सभ पर सरकारकेँ आदेश छलनि कि देवाल सभ पर मिथिला पेन्टिंग एहन कऽ बनाउ जे कनि देखैमे सुन्दर लागै हँ हमहुँ छी हमर चाहक दोकान बहुत दिनसँ अछि एतै हम चाहके दोकान करै छी तऽ ई हम देखने छलियै केना केना बनै छै तऽ अहाँ सभ तव नहि बुझैत हेबै गाँव घरमे रहै छियै तऽ उम्हर तऽ ओते नहि छै लेकिन आब तैयो धीरे धीरे जे छै से पेन्टिंग केँ प्रचार भऽ रहल यऽ और कहियौ आओर की बुझबाक यऽ मिथिला पेन्टिंग के बारेमे हमरा किछु किछु बुझल यऽ कहब हम हँ हमहुँ छलहुँ तऽ देखलियै पेन्टिंग तऽ बनबै जाइ छलथि मतलब कि लोक सभ अबै छलै बच्चा सभ जेकरा जेकरा होइ छै जेकरा जेकरा ई हुनर छै से बनबै छलै तऽ पुछलियनि हमहुँ जे ई की तऽ हमरो नहि बुझल छलै तऽ हमरा बतेलथि ई एना एना मिथिला पेन्टिंग होइ छै एतऽ राम सीता सभ बनै छै राधा कृष्ण इएह फोटोके पातर पातर महीन महीन ई मे कछनी सभ देल छै एना एना कऽ बहुत किछु सभ बनलै हन हँ छओ महिना पहिले से बनि रहल छलै हन आब लेकिन फिलहाल बनिकऽ भऽ गेल अछि तऽ इएह सभ देखबे करै छी जे कते नीक नजारा लगै छै देखैमे मिथिलाके पेन्टिंग कऽ जे मिथिलाके शान छै ई मिथिला पेन्टिंग छियै हँ अच्छा देखलियै हन अहाँ तऽ मिथिला पेन्टिंग तऽ अहाँ देखलियै तऽ फेर आओर केओ देखलखिन फेर ओ सभ जेथिन अपना गाँव तऽ इहो सँ प्रेरित होइ छै कनि अहुँ सभ कहबै अपना गाँवमे जे हम गेल रहियै मधुबनी एहन एहन सभ चीज सभ देखलियै सएह ने हँ हँ पीबो करु चाह अपन हँ कय बेर एलहुॅं हन मधुबनी मतलब स्टेशन पर एहि लगाके चलु गिनती नहि छी हँ हँ तऽ एक बेर आयल छलहुँ तऽ सएह ने ई सभ नहि देखने छलियै अच्छा हँ इहा बनेलखिन हँ सरकार मिथिलाके मिथिला पेन्टिंग सभ छियै तै तऽ बहुत तरहके चीज सभ बनै छै एहिमे रङ्ग विरङ्गके एतऽ हमहुँ अपन चाहके दोकान पर बैठल रहै छी देखैत रहै छी अच्छा ठीक छै आब जाउ अहुँके ट्रेन तरेन अबैत होयत सफर करु